जों गामिनि मानसिफोरा गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जोंखौ फोरोंबोनाय हिसाबै जों गगा मोनोब्ला गुजुयोब्ला जोङो जोङो थुलुंसि संख्रि हाइजें होनानै ग्लाब ग्लाब दैआव फुदुंनानै गुदुं खालामना गुसु खालामफिननानै जोङो मुलि हिसाबै बाहायो जेरै गथ'फोर गगा मोनो गुजुयोबाबो जोङो थाव गुबैखौ सामब्राम गुफुर होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै जोङो बेखौ गुदुं खालामनानै फिन बेखौ खांफिननानै बेखौ गुसु खालामना जोङो मोदोमाव फुननानै होयो